हीअं त असांजे ब्रहामंड में नव ग्रह आहिनि अने असां धरती ग्रह ते रहंदा आहियूं त असांखे ॿियनि ग्रहनि ते जीवन कीअं हूंदा आहियूं उन ॻाल्हि जी ॼाण कोन्हे पर असांजे जेके वेज्ञानिक आहिनि जेके चंड ते विया आहिनि उन्हनि ज़रूरु इन ॻाल्हि जो आज़मूदो त वरितो हूंदो की चंड ते जीवन कीअं आहे